योग योग जो मतिलबु आहे त पाण खे पंहिंजे पाण सां मिलाइणु अॼुकल्ह योग जो ॾाढो वॾो महत्व आहे पंहिंजी ज़िंदगीअ में छो त अॼुकल्ह जो खाधो पीतो ॾाढो बेकार आहे ॿार सॼो ॾींहुं ऑडर करे कॾहिं पिज़्ज़ा कॾहिं पास्ता कॾहिं बर्गर कॾहिं कोल्ड्रिंकूं घुराए करे खाईंदा पीअंदा आहिनि पर इहे शयूं पंहिंजे शरीर लाइ सुठियूं कोन आहिनि छो त इहे पंहिंजे शरीर में जल्दी कोन पचंदियूं आहिनि इन करे पाण खे रोज़ु योगा करण घुर्जे छो त योगा सां शरीर चुस्त ऐं तंदुरुस्तु थिए थो योगा में घणे ई आसन आहिनि जीअं त मां ॿुधाइणु चाहींदमि भस्त्रिका आसन अनुलोम विलोम ब्रह्मरी आसन तितली आसन शीर्षासन इन तरह जा घणेई आसन हिन में आहिनि ऐं इन में इहे आसन करण सां पाण खे पंहिंजे शरीर खे लचीलो करे सघूं था ऐं जे इहो करण सां पंहिंजो शरीर ॾाढो लचीलो थी वेंदो आहे त पाण कहिड़ो बि आसन करे सघूं था योगा सां शरीर त तंदुरुस्तु रहंदो आहे पर दिमाग़ में ॿी शांती मिलंदी आहे योगा कंदे कंदे पाण खे पंहिंजे पाण सां प्यार थी वेंदो आहे इन करे पाण उन जो सम्मान कयूं योगा में कुझु अहिड़ा आसन बि हूंदा आहिनि जेके करण में ॾाढी परेशानी थींदी आहे ऐं जीअं त शीर्षासन शीर्षासन अहिड़ो आसन आहे जेको मूंखे करण में ॾाढी कठिनाई थींदी हुई पर जीअं जीअं कोशिश कंदे कंदे पार पहुची वियसि यानी कि पहिरीं मां अर्धशीर्षासन कंदी हुअसि पोएं कंदे कंदे पूरो बि थी वेंदो इहो आसन कंदे कंदे मन में इहे विचार थींदा ईंदा हुआ मूंखे लॻंदो हो त मां इहो आसन शीर्षासन कोन करे सघंदमि पर धीरे धीरे मां इन आसन खे करण सिख सिखी वियसि आख़िरि मां चवणु चाहींदसि त योगा करण सां हर हिकु माण्हूअ लाइ योगा करण हिकु हर हिकु माण्हू लाइ ॾाढो ज़रूरी आहे अगरि पाण पंहिंजी ज़िंदगी में चाहियूं था त पंहिंजो शरीर स्वस्थ ऐं तंदुरुस्तु रहे त इन लाइ पाण योगा रोज़ु करणु खपे भले अध कलाक या केतिरी बि देरि कजे ऐं अगरि पाण चाहियूं था त शरीर स्वस्थ रहे त पाण योगा ज़रूरु कंदासीं इन खां वधीक मां ॿियों छा चवां तव्हां खे योगा जे बारे में